अच्छा कमेटी दे मैम्बर होर बोल दे तुस मैं ऐक्चुल्ली ओह् बोल्ला न अपने चेयरमैन बोल्ला न ते देवका कमेटी असें बनाई ही नी जेह्ड़ी देवका कमेटी दा चेयरमैन बोल्ला न ते जनाब थुआढ़े अग्गै इ'यै गुजारिश ऐ कि दिक्खो हून देवका गंद बड़ा पेई गेदा ते असें किट्ठे होई दे सारे मैम्बर जिन्ने बी हैन त्रीह् पैंती बनाए दे हे ना उस टाइम असें हां ते ओह् असें इक दिन कोई ड्राइव रक्खना पेई ओह् केह् करने आं हून जेह्का पैसा जकत्र जुकत्र बगैरा जेह्की चढ़ी ओह् मेरे कोल ही ऐ ते उद्धरूं असें जेह्की सफाई करानी देवके पूरे जे सी बी लान्ने आं गंद शंद कढाने आं सारा सफाई कराने आं ते ओह्दे च तुसें बी आना पौना थोह्ड़ा मीडिया शीडिया बी सद्धी लेगै अस हां त्रीह् पैंती होई जान नी ते बड़े न की के थोह्ड़ा एह् कम्म जेह्ड़ा न बड़ा जरूरी होई गेदा कि तुसेंगी पता ऐ मेला होएया हा उत्थुआं बाद बड़ा गंद होएया ना हां असें करानी दिक्खो ऐ पैसे जेह्का च होंदा ऐ लोकां दा ते चलो भगवान दे चरणें च लग्गी जान तां ओह् बड़े होंदे ना हां नेईं ते देवके औना नी कुसै उत्थें लोकें आना गै नी मंदिर बगैरा ना इ'यै चक्कर ऐ ते चलो दिक्खने आं तुसेंगी ना एक ग्रुप बनाना अं'ऊ व्हाट्सआप उप्पर ते ओह्दे च थोआढ़ा नंबर पाई ओड़ना के ओह्दे च तुस दिखदे रौह्एओ रोज रोज अपडेट जे केह् केह् औंदा ते बाकी जिस दिन बी अस साढ़ी स्कीम बनदी ऐ ना करने ई की के थुआढ़ी परमीशन बी लेई लैगे ना जे सी बी मशीनां टालनियां न थलले'ई लैगे ही थोह्ड़ा असेंगी नुकसान बी ऐ पर चलो बनाई ओड़गे उसी दोबारा

कराने आं फेर ठीक ऐ कम्म इन्ना हारा कराई ओड़ने जां फिर बाकी आह्ले बन्दे तुस इयां बी हेड बनाए दे नी बाकी मैम्बरें दे ते तुस तुस उनें सारें गी इन्फोर्म करू उड़ेओ ठीक ऐ हां तुस सारें गी सनाई ओड़ेओ के भई असें देवका दी जेह्ड़ी सफाई करना लाए दी ऐ ते ओह्दे आस्ते सारें कन्ट्रिब्यूट करना सारें औना सारे आङन तेल्लू गै कम्म चलना ठीक ऐ हां हां जी परसूं अगले सोमबार करु उड़ने आं हैना सबेरा सबे सोमबार रश होंदा मंदिर वैसे शनि ऐतवार करुड़ गे ऐतवार इयां बी छुट्टी होंदी ना ते केइयें दफ्तर जाना होंदा ते लोग चलो मैम्बर बी जेह्ड़े बेचारे ओह् फ्री होंदे ना

हां चलो ठीक ऐ सर शुक्रिया ते आखी ओड़ेओ तुस उनेंगी ठीक ऐ एह् धन्यवाद जनाब ठीक